भई मूंखे लॻे थो कि मुंहिंजो मीटर में कुझु गड़बड़ी अची वई आहे और उन्हीअ जी रीडींग बि ग़लति अचे थी जंहिंजी वजह सां ज़रूरु रीडींग में रिकोड ग़लति थियो हूंदो जंहिंजी वजह सां बिल मुंहिंजो इलाही वधीक आयो आहे त हाणे मूंखे लॻे थो कि मां छा कयां कोई कम्प्लेन कयां या ऑफिस में वञी करे गल्हायां त मूंखे लॻे थो कि उतां हुजनि हिक बार फिर सां उन्हीअ खे चैक करेनि और उन्हीअ खां पोइ जेकी बि गड़बड़ी आहे उहो मूंखे ॿुधाइनि कि प्रोसिजर अॻिते छा करणो आहे छोकी मुंहिंजो बिजली जो बिल इलाही वधीक अची वियो आहे जोकी हर बार खां इलाही वधीक आहे एतिरो मुंहिंजो कॾहिं ईंदो ई कोन्हे त मां प्रोसिजर मां वञी करे उते ऑफिस में पतो करणु चाहियां थो कि उते छा प्रोसिजर आहे और ज़रूरु उन जो कुझु कम्पलेन जो या कुझु फोम हुजे या रिटन में एप्लीकेशन वठेनि त उहे हिक बार कंसीडर करे मूंखे त उन्हीअ खां पोइ जेकी बि गड़बड़ी आहे उहो सही करे और अगले बार जो जेको बिल अचे त जेको पैसा ज़्यादा वठी चुका आहिनि बिल में त उहो उन्हीअ खे अगली बार वारे बिल में एडजस्ट करे वठेनि